مہاراشٹر کی روایتی فنون اور داستانی کاری کا آرٹ وسیع ہے جو مکمل مل کر اس کے فراہنگی پس منظر کو ظاہر کرتا ہے ان میں کئی مشہور داستانی کار شامل ہے جیسے کہ فولادے شا پاندے وی پی کیشر رانجھنا جے پی دس موکھ اور ان میں سے دیگر مہاراشٹر کی روایتی فنون میں عموماً میساکی موضوعات عشق و محبت اور انسانی حالات کو شامل کیا جاتا ہے یہ کہانیاں عموماً زبانی روایت کے ذریعے منتقل ہوتی ہے اور ان میں بول چال کی شناخت موسیقی اور تصویری فن کو بھی شامل کیا جاتا ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک کی منتقلی کو ٹیکسٹائل مٹی کے برتن زیورات لکڑی کی نقاشی جیسے وسائل کی مدد سے کیا جاتا ہے یہ مواد وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں لیکن روایتی ترائیں اور داستانوں کے ذریعے ان کی قدردامی رہتی ہے اور وہ آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتی ہے